हांजी मोहित जी हांजी में जर्नलिस्ट राहुल बोल्लै नां ते जि'यां कि तुस इक सोशल वर्कर ओ ते में थुआढ़े बारै च पुच्छना चाह्न्नां थुआढ़ा जेह्ड़ा सोशल एक्सपीरियंस ऐ जेह्ड़ा फील्ड बिच जि'यां तुस लोकें दी सेवा ते में सो में तुसें ई इ'यै पुच्छना चाह्न्नां कि थुआढ़ा कनेहा एक्सपीरियंस रौंह्दा ते लोक थुआढ़े कन्नै कि'यां मतलब सैह्योग करदे सैह्योग दिंदे तुसेईं इस कम्मै च ते केह् एक्सपीरियंस थुआढ़ा मिगी थुआढ़ा सनाएओ एह्दे बारै च

अच्छा तुस मिकी एह् सनाओ जेल्लै कोई सोशल वर्क करने होन्ने तुसें ई खुशी होंदी अंदरा अच्छा ते इक तुस मिकी थोह्ड़ा सनाई सकदे कि तुसें ई कु'न्नै इस साइडै पर पाया कु'न तुसें ई मोटिवेट कीता ऐ इस चीजै आस्तै ठीक ठीक ऐ शुक्रिया